جب کوئی شخص پہلی بار ڈرائنگ یا نقاشی کرتا ہے تو کچھ عام غلطیاں کرتا ہیں جو کہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہوتی ہیں ان غلطیوں کو سیکھ کر ان سے بچتے ہوئے ان غلطیوں کو سیکھ کر ان کے طریقوں کو اپناتے ہوئے ان سے بچ کر بچنے کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اکثر بہترین فنکار بن فنکار بن سکتا ہے جیسے کہ جلد بازی کرنا جلد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈرائنگ بناتے وقت جلد بازی میں یہ سوچتے ہیں کہ میں بہتر بہتر ڈرائنگ بنا سکتا ہوں بہتر نقاشی کرتا ہوں بنا سوچے سمجھے صبر نہیں کرتے تو اس میں سب سے پہلی چیز صبر ہے اور سیکھنے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا عمل سیکھنا ہوتا ہے اس کا دائرہ کتنا ہوگا اس میں شیڈ کون سے لگائے جائیں گے اور شیڈ میں بھی دبا کر نہیں چلانا چاہیے بہت سے لوگ شیڈوں میں تبا کر پینسل چلاتے ہیں جو رب کرنے میں بھی بہت ہی مشکل ہوتی ہے اس لیے کسی بھی ڈرائنگس کو بنانے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے اور بہت سے لوگ دماغ میں رکھتے ہوئے کسی بھی نقاشی کو سوچتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اس سے دماغی توازن بگڑ جاتا ہے بہتر ہے کہ پہلے اس کا دائرہ مکمل میں دماغ میں بٹھا لیا جائے اور ایک دو بار اس سے پہلے پریکٹس کر لی جائے کیونکہ بنا پریکٹس کے بنانا ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے جو آگے چل کر بہت نقصان دیتی ہے ایک جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے بہت جلدی ایک نقاشی تیار کر لوں گا میں اور اس میں پھر غلطیاں کرتا ہے اس لیے چاہیے کہ پہلے سیکھنے والا عمل کو پورا کریں اور اس سیکھنے والے عمل کی کو سمجھتے ہوئے ان غلطیوں سے بچ کر ایک آدمی بہترین سے بہترین فنکار بن سکتا ہے